एकवीह जान्युआरी ॿ हज़ार एकवीह हिकु मार्च ॿ हज़ार ॿारहां मे ॿ हज़ार पंद्रहां पंद्रहां जुलाइ ॿ हज़ार चारि नव जून ॿ हज़ार छह